मधुबनी जिलाक अन्तर्गत बुजुर्ग आबादीकेँ सामने स्वास्थ्य देखभाल सामाजिक समर्थन आ गरिमाकेँ दृष्टि से मुख्य चुनौती कोनो किछु नहि छियै कियाकि एतय बुज़ुर्ग आबादीकेँ लेल वृद्धा पेन्शन सेनावृतिकेँ और देखभालकेँ लेल सरकारी अस्पताल सभकेँ सभटा व्यवस्था कयल गेल छै